पयलीं म्हणल्यार वायल्डलायफ फोटोग्राफी जाका बरो टायम लागता कारण तुका तो तें एनिमल व बर्ड मेळपाक जाय आनी तो फोटो काडूंक जायतो त्रास पडटा कित्याक जायत्या वेळान एक फ्रेम येवपाक भरपूर टायम लागता तशेंच मागीर वेडींग बर्थडेज कोणालोय बर्थडे आसल्यार तांचो फोटो काडून बरें दिसता तशेंच लँडस्केप आनी जायतो आनी जायते भाशेच्यो फोटोग्राफी आसतात